ओइ हेलौ ओइ मा खालामदों हा

अह उम उम मा मोन अह गय फुलि एह गय फुलिखौनो एसेल' जावैना दोनदों आङो एबारै नोंस्रा गायनो नागिरदों अह उम उम माबा गय फुलिखौनो बे गोबां जावै जायासै एसेल' जावैनानै बिदिनो बिखौनो फानोबो माबायोबो ओमफ्राय नोंस्रा गायगौमोन आरो अह उम उम उम जायखिजाया दासो फिसाथार गय फुलिआनो एसे बेयो बैसागो खाथियावसो माबानो हागोन दे उम दा बायदियाव गायनोबो जाया रानस्राव ना उम आरो गोरलैथार उम माबाथार फिसाथार गय फुलिआबो उम जायखिया बैसाग जेठ मासआव गायबासो गय फुलिफोरा मोजां जायो दा बायदियाव अखा गैया ना अखा गैयैनि थाखाय माबायानो मोजां जाया फुलिआनो न'आवनो गायगोन नामा न'आवनो गायगोन अह असोमोन जावैनाया फानजाजोबदों ओमफ्राय आरो सेमोन जावाइनाय दङ एसे बेनिफ्राय माबानो हागोन दे लांनो हागोन ओरैनो एसे नाथाय फुलिआनो दाम गोसाथार गयआ नोंस्रासो दामखौ गिगोन ना मागोन एसे गेदेरफोराथ' थ्रिस थाखा सरलिस थाखा गाहाम आं एसे खमाव हरगोन दे नोंसानो उम बेसे गोबां नांगौ नोंनोलाय एह उम उम गयफोरखौलाय गायना दोननो हाबा बिदिनो माबायो र' बिफां बोसोरसे बोसोरनैसो जत्न खालामबानो हासार आरि होबानो आराम जायो बोसोरथामसो खस्थ' खालामबानो थाइयो उम एसेल'सो एसे बोसोरसेआव एसे एसे गायबाय थानो हागोन दे बोसोरसेआव एसे एसे गायबाय थाबानो जालाङो उम बोसोरथामसो हासार होनानै खस्थ' खालामना गायबानो नों खस्थ' खालामनांला आरो सिर'दिन बिदिनो फानबाय थानो मोनबाय एसे हासार होनानैल' गायनांगौ होमबानो जायो गयफोरा उम आं ओइ गोबां गोबांथार जावैदों आं ओमफ्राय फानो बिदिनो ओमफ्राय बेनो उम ओम थ्रिस थाखा सललिस थाखा मोनो माबायावनो सानसेयावनो एसे बोसोरनैसो दोनबा दाम मोनो मा दाम नागिर फैसो गारो उम उम मोजां जोंहानिया बिदि बया नङा बिदि फानबाय थायो नालाय मानसिफोरा मिथिग्राया लांफैबाय थायो उम मिथियो माबायो बिदिनो फानबाय थायो जोंहा अह दे दे अह दे जागोन